नमस्ते हाँ अपना नाम मुझे आपसे बात करनी थी सर अपने जो अदर सेल्स इग्ज़ेक्युटिव हैं उनके बारे में ऐंड है ना सब के सब अभी हमारी शॉपस की सेलिंग कैसी है सर ये जो मैट अपने जो जैसे गोल्ड है सिल्वर है चेंज़ वगैरह की ज्वेलरी सारी बनती है या कोई सिटी गोल्ड से ज़्यादा अभी जो ज़्यादा बन रही है वो कौनसी है गोल्ड आ रही है ज़्यादा ठीक है सर धन्यवाद सर